بچّوں کے لیے اس ڈرائنگ یا پینٹنگ صحیح سکھانے کی صحیح عمر ہوتی ہے جب وہ بچی بچہ بچے پڑھائی شروع کر دیتے ہیں تبھی انہیں ڈرائنگ یا پینٹنگ بھی سیکھانا چاہیے بچّوں کو ڈرائنگ شروع شروعات میں آسان طریقے سے سکھانا چاہیے چھوٹے چھوٹے ڈرائنگ سکھانا چاہیے جو ویسا ڈرائنگ جو بچّے آسانی سے کر سکے وہ لوگ جب وہ بچّے جب جو بچے پڑھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان کو پینٹنگ بھی سکھانا چاہیے کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ پینٹنگ بھی ضرورت ضروری ہے پینٹنگ اگر کسی بچّے کو آئے گا تو وہ ایک دن بڑا ہونے کے بعد کمانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں بچّے کو پینٹنگ ہر ایک بچّے کو سیکھا سیکھنا چاہیے جب وہ پڑھائی شروع کرتے لیتے ہیں تو پینٹنگ سیکھانے کے لیے ایک الگ ٹیچر موجود ہوتا ہے تا کہ وہ بچّے کو اچّھی سے اچّھی پینٹنگ سیکھا سکے اور وہ بّچے اچّھے سے اچّھے پینٹنگ بنا سکے وہ بچّے اچّھے اچّھے پینٹنگ بنا سکتے ہیں جو بچے کو بچپن سے ہی آتا ہوگا